नमस्कार सर सर हमको फूल ख़रीदने हैं अपने रूम सजवाने के लिए तरह तरह के हमको फूल चाहिए

गुलाब का फूल चाहिए सजवाने के लिए औ गेंदे का फूल चढ़ाने के लिए हमको चाहिए

सर आप हम सर देते हैं दाम बताइए आप कितने का देते हैं

सर कुछ अरे कह रहे हैं सर आप कुछ कम नहीं करते हें क्या सर हम नहीं आएँगे हमारे बच्चे आएँगे हमको दस किलो फूल चाहिए सर कुछ गेंदे के फूल में कम कीजिए हमको गुलाब का भी फूल लेना है

नमस्ते मैम